ہاں مجھے ایک دفعہ ایک بہت ہی خوبصورت اور قدرتی جگہ کا سفر کرنے کا موقع ملا تھا وہ جگہ تھی کشمیر جب میں وہاں گئی تو ایسا لگا جیسے تصویروں کی دنیا میں آ گئی ہوں ہر طرف ہرے بھرے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے چوٹیاں اور نیلا آسمان دل خوش ہو گیا میں نے وہاں ڈال لیک میں شکارہ رائڈ کی جو بہت ہی پرسکون تجربہ تھا لیک کے بیچ میں شانت پانی دور تک پھیل پھولوں سے سجا شکارا اور آس پاس کی خاموشی سب کچھ دل کو چھو لینے والا تھا وہاں کی ہوا لوگوں کا انداز اور ٹھنڈا موسم سب کچھ یادگار تھا میں نے لوکل کپڑے اور کھانے بھی انجوائے کیے خاص کر کشمیری قہوہ جو برف میں بہت سکون دیتا ہے وقت ملا تو تھوڑی ہائیکنگ بھی کی اور اسنو میں کھیلنا تو سب سے زیادہ مزہ کام تھا یہ سفر میرے لیے صرف گھومنے کا نہیں ایک انر سکون کا ذریعہ بھی تھا